हमर घरके आगे थोड़ा जमीन बा तऽ ओकरेमे हमलोग हम तथा हमर पिताजी गाछ वृक्ष रोपैला जैसेकी फूलके गाछ तथा कभी कभी फूल जैसे कि गुलाब गेन्दा ई सबके गाछ रोपले हलियै तऽ ओकरामे हम जब जब गाछ रोपा जात ओकराबाद एक अलगे फील होबेत जैसे कि बहुत अच्छा महसूस होबे की हमे कुछ करलियै तऽ ओकर फल मिललै जैसे फूल खिलै जैसे कि फूल तू रोपलू ओकरबाद ओकरामे पानि रोज सुबह शाम पानि देलियै तथा ओकरामे कभी कभी खाद देलियै अगल बगल जो घास उस है ओकरा नोचते हलियै ओकरबाद जब घास निकलै तऽ ओकरा देखके बहुत खुशी होलै कि हाँ चल हमर मेहनत थोड़ा सफल होलै काहे कि तू कुछ करलूह आओर ओकरबाद अगर ओकर कुछ फल मिल जाइ तऽ बहुत अच्छा लगै जैसे कि गाछे रोपलियै कभी ओकरासँ फूल निकललै पत्ता निकलै फूलके भगवानके चढ़ेलियै ई सब बहुत अच्छा लगै की हँ हमर फूल हमर कुछ करल काम थोड़ा ओकर परिणाम कुछ ऐलै बिना परिणामके कोइ काम करैके बाद मन तऽ नहिए लगै छै इसलिए फूल पौधा देखिके बहुत अच्छा लगै छै काहे कि आजके जमानामे फूल पौधा कोइ रोपै छै कहाँ गाछ उछ लोग काटियै दै छै बाग भी आब देखैला कम मिलल लेकिन अपना घरके आगे अगर तौं कुछ रोपलियौ तऽ गाछअरके अलगे थोड़ा सा महसूस होबै है अच्छा थोड़ा फीलिंग अच्छा आबै छै थोड़ा ऑक्सीजनके प्रवाह भी घरके आसपास बनल रहै इसीलिए हमलोग गाछ पौधा रोपले हलियै फूल पत्ती भी मिलिए जाहै बस यही सब आओर थोड़ी कुछ